अगर यहाँके बात करल जाए पूर्णियाके तऽ यहाँ तऽ जेना सब्जीमे बात करए तऽ अभी टमाटरके जे हाल छै बहुत महङ्गा छै तऽ एक तऽ मिलना दुर्लभ छै अगर मिली भी जाए छै तऽ बहुत महङ्गा लोग ओकरा नहि लिए पड़ैत छै केना लेतै मध्यम मध्यम वर्गके लगभग लगभग जादातर लोग जे शहरमे छै तऽ लएमे दिक्कत हुवै छै मशालामे अगर कहिऐ तऽ एक भए गेलै गरम मशाला जे दालचीनीसँ बनैत छै दालचीनी बहुत महङ्गा अबैत छै सबलोग ई सब चीज नहि प्राप्त करए पड़ैत छै करएमे बहुत मुश्किल होइत छै काहेकि पहिने तऽ एगो महङ्गा छै ओकराबाद जल्दी हर दुकानवला भी केहनाकि महँगा रहैत छै तऽ रखएमे सब चाहबै छै तऽ आ जेना केशर भए गेलै केशर सब नहि मिलैत छै हर जगह महङ्गा चीज भेलै ने तऽ मिलएमे कनिटा दिक्कत हुवै छै लोग मध्यम वर्गके लोग यहाँ जादा छै तऽ ओ ओकरा जे छै लिअऽ भी नहि पड़ै छै खरीदए भी नहि पारै छै ई सब चीज छै कनिटा दुर्लभ रहैत छै ओकरा भोजनमे प्रयोग करएमे